जोंनि चिरां जिल्लायाव माखासे थांनाय बोसोरफोराव जोंनि चिरां ओनसोलनि थागिबिफोरनि न'खरफ्रा बारा मोजां नङामोन जोबोद गोग्लैसोनायमोन बिदिनो गामि ओनसोलाव थानायखाय गामि बिथोराव थानानै गामि सिङाव थानानै गोबां खामानिफोरखौ सोलोंनो थाखै मोनामोन आरो बि ओनसोलफोराव बेबादिनो फरायसालिफोरबो नांगौबादियै गैयामोन दा बेफोरनि गेजेरावहायबो जोंनि बै समाव चिरां जिल्लायाव गोग्लैसोनानै दङमोन नाथाय दिनै जोङो दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो गोबां जौगाबोनायनि गेजेरजों आरो गोबां नाजाबोनायनि गेजेरजों जोंनि चिरां जिल्लानि गासैबो मानसि फारिनि मानसिफ्रानो दिनै जौगाबोगासिनो दङ आरो जों बै समाव मावनाय दांनायाबो जोङो आबादफोर माइ आबादफोर मावनायनि समा बेलायावहायबो जोङो मोसौ हालिफोरजों मैसोफोरजों जोङो हालिवनानै माइ आबादफोरखौ जोङो मावोमोन नाथाय आथिखालनि समायाव जोंनि बे ओनसोलाव रांखान्थियाव जौगाबोनायनि जाहोनाव जोङो दा मोसौ हाल आरो मैसो हालफोरखौ बाहायालासिनो जोङो बेबादिनो ट्रेक्टरफोर पावार थिलार फोर बाहायनायनि गेजेरजों जोङो दिनै बे माइ आबादफोरखौ जोङो साबसिनै जोङो मावनानै जोङो फसलखौ मोननो हाबाय आरो बेफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बे चिरां जिल्लानि थागिरिफोरनि आरो रांखान्थियारि जौगाबोनाया दा सोलायदों आरो जोङो बै समाव मोनसेल' आबाद जोङो माइ आबादल' जोङो मावोमोन नाथाय दा जोंनि मानसिफोरा जौगाबोनायनि जाहोनाव रोंनायनि जाहोनाव बेबायदिनो माइनि सोलायै बिबादिनो फाथो आबाद मावनाय आरो बिबादिनो सिबिं आबादफोर मावनाय बेसरफोर मावनाय बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे आबाद दैखांबोनायनि जाहोनाव जोंनि बे चिरां जिल्लानि मानसिफोरनि रांखान्थियारि जौगानाया दिनै साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोगासिनो दङ आरो जौगाबोनो हादों आरो बिबादिनो समाजनि माखासे गोरों मानसिफोर ओंखारबोनायनि जाहोनाव आरो जोंनि आबाद मावनायफ्रा बिगियाननि खान्थिजों जानायखाय बेयाव जोङो गोबां बेबायदिनो आबादफोरखौ जोङो मावनायनि गेजेरजों रांंखान्थियाव जोङो जौगाबोनोखौहाय नुनो मोन्दों आरो समाजनि माखासे गाज्रि लोंनाय जानाय बेफोरनि गेजेरजोंबो जोङो सोलायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों दा बेखायनो जोंनो माखासे बोसोरनि थांनाय बोसोरफोरनि आरो दानि बोसोरफोरखौ जोङो जुदि रुजुनानै नायोब्ला जोङो दिनै गोबां फारागथिखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो बै समनि जौगानायजों दानि समनि जौगानायखौ नायोब्ला जोङो गोबां फारागखौहाय जोङो नुनो मोनबाय